सिंधी असांजी प्यारी भाषा आहे असां वॾा घर में सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं त असांखे सिंधीअ में ॻाल्हाईंदो ॾिसी असांजा ॿार बि हीअ सिंधी मिठड़ी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहिनि